नमस्कार भैया आप लकड़ी के व्यापारी हैं कारपेन्टर हैं अच्छा हमको एक जौन है घर पर लकड़ी का बढ़िया सा सुंदर खूबसूरत देखने में एकदम ये लगे कि खिला हुआ मन्दिर बनवाना है लकड़ी का बढ़िया लकड़ी एक नम्बर का काम हं हाँ हाँ कौन कौन सी आपके पास लकड़ी उपलब्ध हैं

नहीं नहीं सीसम के नहीं सागवान नहीं है लकड़ी बी तो बढ़िया सागवान में बनाओ हाँ हाँ हाँ ये मन्दिर एकदम बढ़िया लाइट ओइट लगा के एकदम बढ़िया काम

अरे अरे मान लेओ मन्दिर क्या कम से कम साइज जऊन अहै जेत्ता होत है उहि हिसाब से होए अपने हिसाब से अरे घर के अंदरै मान लेओ जैसे मै टँगै वाले जो मन्दिर नहीं होते इहैं अपन कहीं सेट कर दिया टाँग दिया ई नय नहीं नहीं उइ नाइ देखै में बढ़िया हिऐं आके हैं हिऐं सेट करो बढ़िया बना के हाँ तैयार करो बढ़िया लकड़ी हाँ हाँ

हाँ मे बढ़िया काम होए मन्दिर में यहाँ भई देव स्थल भगवान बिठाले वी हैं ओहि मा तो काम सब बढ़िया होने के चाहे क्या रेट में बनी तुम्हार दिहाड़ी का है यो बताओ

कहे तुम का करिहो

नहीं यहो अवकी ध्यावक हु अगर मन्दिर में शिकायत होई तो हम आए के यहाँ जऊन अहै फिर आपै के यहाँ मिलब हाँ हाँ काम काम तो बेहतर हो के चाहे तो वहीं कोई अच्छा ओ जो सुनार यहाँ अच्छा अच्छा

हाँ तो ठीक ठीक है फिर बढ़िया है ठीक ठीक ठीक नमस्कार